गोंय राज्य बारा तालुक्यान विभागिल्लें आसा आनी एका एका तालुक्याची स्वताची एक वेगळी अशी पद्दत आसा कोंकणी उलोवपाची आनी ही पद्दत जशी तूं गोंय राज्य भोंवता तशी तशी ती बदलता हें तुमकां समजतलें अंत्रुज डायलेक्ट बार्देज डायलेक्ट सत्तरी डायलेक्ट मँगलोरियन कॅथलीक डायलेक्ट आनी सदन सारस्वत डायलेक्ट वा वेग वेगळ्यो पद्दती आसात वा डायलेक्टस आसा जातून कोंकणी उलयली जाता गोंयांत हें अशें वेगवेगळ्या पद्दतीन कोंकणी उलोवपाचें कारण म्हणजें थोड्या तालुक्यांचेर पोर्तुगेजांचो चड प्रभाव आशिल्लो आनी थोड्या तालुक्यांचेर मराठीचो चड प्रभाव आशिल्लो